गजर जो सीरो पटाटनि जो सीरो नारियल जी मिठाई माए जी मिठाई चौथो मिठो लोलो गिहर सिङर जी मिठाई खाॼनि जी मिठाई रसगुल्लो पतीशो सिंधी हलवो मिठो समोसो जलेबी गिहर मीठो लोलो करांची हलवो मिस्री